देखियौ अगर हमर अगर कलाकार पुछल जाय प्रिय कलाकार तऽ ओ छथि सोनू निगम लेकिन ओ हिन्दी गाना गाबैत छथि आओर अगर लोकगीतके बात कयल जाय तऽ विद्यापतिक लिखल गीत अगर किओ गाबि दिए तऽ हमरा ओ नीके लागैए सुनैमे आओर हम आ हुनकामे हमरा कहबै जे नीक बात की लागैत अछि तऽ नीक बात सभसँ बड़का तऽ अपन संस्कृतिके ओ जे छथि से बचा रहल छथि ओकर रक्षा करैत छथिन ई बात सभसँ बेसी प्रियगर छै आ ओकर अलावे जे छै से अपन पीढ़ीमे जे अपन हुनकर पिताजीके जे भी अपन जीवन रहलनि जीवनके जे जीवैके जे आधार रहलै हेँ ओहि पी ओ जतय समाप्त केलकै हेँ केलकनि ओतयसँ आगू हुनकर जे पुत्र छै ओ लए कऽ जा रहल छै तऽ ई सभसँ बड़का विशेष बात छै ओहिमे कियाकि अक्सर देखैत छियै हम सोनू निगम जे कलाकार छै तऽ हुनकर पितोजी ओहिसँ पहिने कलाकार रहथि आ ओहो संगीते गाबैत रहथिन आ अगर विद्योपतिके अहाँ देखबै तऽ विद्यापतिके गीत अगर शारदा सिन्हा गाबैत छै विद्यापतिके गीत विभिन्न कलाकार गाबैत छै तऽ हुनकर महादेवी सभ एकसँ एक जे भी गाबैत छै तऽ हुनकर देखैत छी कतहु ने कतहु जे छै पहिनेसँ जे आबि रहल छै अगर पहिने दादा गायक रहै फेर बाप पिताजी गायक भेलै हुनकर बादमे हुनकर पुत्र गायक छै तऽ ई बात सभसँ बढ़िआँ लागैए